جب ہمارے پاس وقت کی کمی یا اجزاء کی کمی ہوتی ہے تو اُس وقت سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ ہم میگی بنا لیں اِس لیے کہ میگی میں زیادہ چیزیں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ میگی کے ساتھ آتا ہے مثلاً ایک تیل اِسی طریقے سے جو مسالہ ہے اُسی کے ساتھ آتا ہے اور اگر ہم اُس کو اچھی طریقے سے بڑھیا سے بنانا چاہتے ہیں تو اُس میں ہم انڈا اور اِسی طریقے سے تھوڑے سے مقدار میں پانی اور دوسری چیزیں مسالہ وغیرہ مکس کر سکتے ہیں گویا کہ میگی کے لیے یا تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو چومین ہے اُس کے لیے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت کم چیزوں کے ذریعے سے ہم بنا سکتے ہیں تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ روٹی چاول اور دیگر چیزوں کے جب کمی ہو یا اجزاء کی کمی ہو تو ہم میگی کو آرام سے بنا سکتے ہیں اور آسانی سے کھا سکتے ہیں